सारे कोला पेह्लै ते जेह्ड़ी मेरी मेन हाबी ऐ ओह् डांसिंग ऐ ते में जोल्लै में जियां होंदे न की निक्के निक्के जबाके च बड़ा एक्साइटमेंट होंदी ऐ बड़ा इ'यां ओह् जोश होंदा की डांस डुनस दा जोल्लै इ'यां गाने बजदे बच्चा इ'यां बंदा जेह्ड़े बी हुन मींस कि बंदे इ'यां जनानीयां जनुनियां आपु गे डांस करना स्टार्ट करी दिंदियां जियां ब्याह् बिच होंदा ऐ ते अस ते मेरे जेह्ड़ी मेरी मेन ऐ ओह् डांस डांस ऐ ते मतलब अ जेह्ड़े मींस की जोहलै में निक्की होंदी ही ते उस टाइम च औदो गे मी डांस दा बड़ा शौक हा ता मैं स्कूल च बड़े इ'यां कम्पिटिशन च डांस कित्ते दे आ ते ओह्दे बाद में बड़े डांस कित्ते कम्पिटिशन च कित्ता ओह्दे वास्तै बी बड़े मतलब की दो तिन्न प्राइज बी लब्भे दे ते हुन कालेज बिच बी केई बार कम्पिटिशन जेह्ड़ा होंदा ऐ डांस दा ते औह्दे बिच बी में केई बार पार्टिसिपेट करी लैन्नी आं जोल्लै की मन होंग होवे ते सारे कोला बड्डी गल्ल एह् ऐ कि अस गाना कियां चुनचै अपने डांस वास्तै साढ़ा क्वाश्चन एह् हा ते मेरे वास्तै ते कोई ओह् बड्डी गल्ल निं ऐ ते अ मतलब मैं गाना ते कदे जुस कीत्ता निं केई बार ब्याह् बिच एह् होंदा ऐ कि जेह्ड़ा बी गाना बजदा बंदा अपने आप गे नचना स्टार्ट होई जंदा ते मेरे नाल बी इ'यै होंदा ऐ ते जदु मेरे मींस की भ्रा दा ब्याह् हा ते उस टाइम जेह्ड़ी मतलब जियां पंजाबी गाना लगेआ हा ते अस फिर पंजाबी डांस करना स्टार्ट होंई गे वेस्टर्न गाना लगेआ ते वेस्टर्न डांस करना स्टार्ट होई गे कि साढ़े मेरे बिच एह् ऐ की में कदे बी गाना निं चूस कीत्ता अपने डांस वास्तै ते जेह्ड़ा गाना बजदा हा ते में ओह्दे बिच उप्पर नचना करी लैंदी ही ते जेह्ड़ी मेरी भैन ऐ जेह्ड़ी मतलब की मेरी ताए दी कुड़ी ऐ ओह्बी उस्सी बी डांस दा बड़ा शौक एह् ते अस केह् करने आं अस घर जेह्ड़ा बी गाना बज्जे टी वी बिच कोई गाना जो बी आई जा गाना वेस्टर्न होई जा अंग्रेजी गाना होई जा असें करना स्टार्ट करी ओड़ना लेकिन सारे कोला ज्यादा पसंद मिगी पंजाबी गाने न ते ओह्दे बिच मतलब पंजाबी गाने बिच एह् हौंदा ऐ की मतलब अ बंदा इ'यां खुल्लियै नच्ची सकदा ऐ जेह्ड़े पंजाबी लोक होंदे उंदा डांस कदे दिक्खेयो उंदा डांस सच्चे बड़ा शैल होंदा इ'यां पंजाबी डांस ते जोल्लै में अपने स्कूल बिच ही बारमीं बिच ते अ साढ़ा इक एनुअल फंक्शन होंदा हा ते औह्दे बिच जेह्ड़ा बारमी क्लास दा हा ओह् हा पंजाबी डांस ओह्दे बिच जोल्लै में पार्ट लैता ते मी बड़े इ'यां नमें स्टैप सिक्खने मिले ते हुन जोल्लै कालेज बिच जेह्ड़ा डांस होया ओह् साढ़ा इक वेस्टर्न डांस हा ओह्दे बिच मेरियां बड़ी सहेलियां ही ओह्दे बिच जेह्ड़ी सहेलियां ही मेरियां ते उने बी बड़ा शैल डांस आंदा हा ते उंदे बिच सारे कोला इक इक नम्बर ही जेह्ड़ी ही जेह्ड़ी पैह्ले नम्बर च ही ओह् ते बड़ा गे सोह्ना डांस करदी ही वेस्टर्न वेस्टर्न डांस हा उनै बी मिगी दो त्रै स्टैप सखाए लेकिन जेह्ड़ा मेरा पसंदीदा हा गाना ऐ ओ पंजाबी गाना ऐ ते ओह्दे बिच मी डांस करना ते बड़ा पसंद ऐ ते ते हून थोह्ड़ी देर बिच साढ़े घर ओह् साढ़े घर ओ एक फंक्शन आने आह्ला ऐ ते ओह्दे बिच बी असे डांस करना ते ते में कदे गाना ते चूस कीत्ता गे निं ते ओह्दे बाद हिंदी गाना होंदा ओह्दे च बी बंदा केई बार कर गे लैंदा ऐ दो तिन्न स्टैप ते ज्यादा तु ज्यादा स्टैप ते पंजाबी गाने बिच गे होंदे न ते मी मैनु ते पंजाबी गाने ते बड़े ही पसंद ऐ